म्हाका इलोट्रोनिक वस्तू अजिबात आवडना कारण तेजेर दोळ्यांक मार येता चश्मा लावन वाचचें पडटा अक्षर बारीक आसता ताका लागून पुस्तकां वाचपाक म्हाका खूब आवडटा